हमरालेल एखन हमरालेल एखन सभसँ पैघ चुनौतीपूर्ण रेसीपी ई रहल हन एक दिन हमर मम्मी नहि छलए घरपर हमरा मछली बनेबाक छलए लेकिन हमरा ओहिसँ पहिने मछली बनेनाइ नहि आबै छलए तऽ हम जहन गेलहुँ मछली बनबय लेल तऽ मछलीके बारेमे ओतेक हमरा नहि पता रहए जे पहिने ओहिमे मूड़ी तरि लेल जाइत छै ओकरा खूब गरम तेल जखन भऽ जाय तखन ओहिपर मछली देल जाइत छै आओर ओहि कालमे आँच बहुत तेज रहबाक चाही तऽ हम गेलियै मछली बनबय लेल तऽ हम पूरा गरम तेल नहि छलै कमे गरम तेल छलै ओहिमे मछली दऽ देलियै ओ पूरा मछली टुटि फुटि गेलै आओर तेल उड़ि उड़ि कऽ पूरा पड़ि गेलै हमरा आओर हम कनि मनि पाकिओ गेलियै तऽ ओहि ओहि दिनका चुनौतीपूर्ण हमरा सभसँ लागल आओर एक दिना हम सब्जी बनेलियै कोबीके तऽ ओहिओ दिन हमरा नहि पता रहए जे कोबीकेँ जखन भूजल जाइत छै तऽ ओहिमे नमक दऽ कऽ भूजल जाइत छै जखन हम पूरा सब्जी बना देलियै तखनो कोबी सिद्धे नहि भेलै तहन घरमे सभ कहलकै जे ई कोबी किया नहि सिझलै फेर हमरा बादमे हमर बहिन द्वारा हमरा पता चलल जे जखन ओ कोबीकेँ भूजल जाइत छै तखन ओहिमे नमक देल जाइत छै तऽ ओहि दिन हमरा एगो ई सीख मिलल जे कोबीकेँ भूजैत कालमे नमक देल जाइत छै आओर मछली बनबैत कालमे मछलीकेँ जतेक तेल गरम रहए ओहिमे दियौ आओर मछली खसा कऽ कनि दूर भऽ जाइ कियाकि मछली बहुत उड़ैत छै आओर इएहसभ सीख मिलल